वजन कम करव खतिर एहि गाँवमे गाँव वला व्यवस्था रहै जेनाकि खुलल हवामे आदमी टहलल दौड़लक डिप्स मारलहुँ कतहुँ एना कनि मनि जीमोके व्यवस्था छै एहि गाममे जीमो करै ला आदमी चलि गेल ओ सभ लए कऽ कनि वजन कम भऽ जाइ छै हम बाहर वला उपाए तऽ छै नहि कि इलेक्ट्रिक तरीका से आदमी रहतै ओहिसँ वजन कम करतै गाँवमे तऽ बड़ नीक व्यवस्था छै खुलल हवामे टहलल घुमल फिरल दौड़ लगेलक दू किलोमीटर तक चलल इसभसे वजन कम भऽजाइ छै गाममे आओर कोनो तरहकेँ उपाए तऽ छै नहि ई उपाए सभसँ नीक बुझाए पड़ल हमरा सभकेँ इएह दुआरे ई उपाए लऽ केँ ई सभ काम करल जाइ छै भऽ जाइ छै एकरा से वजन कम कोनो तरहकेँ दिक्कत नहि